ہاں میں نے اپنے گھر والوں کے لیے تحفے کے طور پر شاعری لکھی ہے اور انہیں شاعری وہ بہت پسند آئی ہے شاعری سننا اور پڑھنا اور لکھنا ہمیں بہت پسند ہے شاعری کے مختلف شاعر بھی ہمیں پسند ہیں اور شاعری کے سلسلے میں مختلف مقابلوں میں پروگرامس میں ایونیٹس میں جاتے رہتے ہیں شاعری سے ریلیٹیڈ ہم کوئی بھی پروگرام چھوڑتے نہیں ہیں اور وہاں جو شاعر آتے ہیں ان کی شاعریوں کو بہت دھیان سے سنتے ہیں اور ان کی شاعریوں کو بہت دہراتے بھی ہیں کئی بار تو کچھ شاعری ہمیں بےحد پسند آتی ہیں جنہیں ہم ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا کرتے ہیں